جی ہاں میرے ذریعے معاش کا انخصار بجلی پر ہے میں ایک ویلڈنگ ورک شاپ چلاتا ہوں جہاں تمام کام مشینوں سے ہوتا ہے اگر بجلی چلی جائے تو سارا کام رک جاتا ہے بجلی کی بندش کی وجہ سے روزانہ کی آمدنی پر اثر پڑتا ہے اس دوران نا صرف کام رک جاتا ہے بلکہ مشین بھی خراب ہونے لگتی ہے بار بار بجلی کی مطلب کٹنے کی وجہ سے ورک شاپ شیڈیول کو متاثر کرتی ہے گاہکوں کے اعتماد بھی کم ہونے لگتا ہے کچھ وقت کے لیے ہم موبائل کی روشنی تو جلا لیتے ہیں ٹارچ کا استعمال کر لیتے ہیں لیکن یہ عارضی ہے کچھ وقت کے لیے ہے حل ہے اور زیادہ دیر کام نہیں آتا ہے روشنی کے لیے کبھی کبھار مومبتی یا لالٹین بھی استعمال کرتے ہیں کچھ لوگ سولر لائٹ یا ٹارچ استعمال کرتے ہیں لیکن یہ مہنگے آپشن ہیں جو ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہیں انورٹر کا ہونا ایک بہترین حل ہے لیکن سب کے پاس یہ سہولت نہیں ہوتی ہے د دیہی علاقوں میں تو انورٹر کا رواج کم ہے کچھ لوگ جن جنلیٹر مطلب جنریٹر چلاتے ہیں مگر اندھر کا مہنگا ہے یہاں زیادہ تر لوگ بجلی پر مکمل انحصار کرتے ہیں انورٹر کا نہ ہونا لوگوں کے کام اور زندگی کو کافی متاثر کرتا ہے